आठ जनवरी कऽ हम एकटा जींस पेंट खरीदलियै ताहिमे हमरा कूपन देल गेल ऑनलाइन जाहिसँ हमरा कहलक जे अहाँ रिडीम एकरा करा सकै छी पाॅंच सए रूपैआ तक के कोनो समान खरीद सकै छी तऽ ओ हमरा समान खरीदनाइ अछि ताहिके लेल हमरा रिडीम कऽ दिअ